हमरासभ गैस उठाबै छी गैसके सब्सिडी नहि आबैए ग्रामीण बैँकमे खाता खोलेलिए ओहिमे पइसा आबैए कि नहि आबैए हमरा बैँकवला नहि दैए कहैए जे एहिमे सब्सिडी नहि आबैए एहिठाम आब गैस एजेन्सीमे दिक्कत कोनो छै कि कि छै से ई बातके हमरा जानकारी नहि दैए ओ बात नहि जानै छी डेढ़ साल दुइ सालसे सब्सिडी हमर खातापर नहि आबैए पहिले आबै रहै नहि कोनो हमरा सभकेँ कोनो चीजके लोन भेटल यऽ नहि कोनो चीजके उपकार भेल यऽ कोनो पइसा हमरा सभकेँ नहि भेटल यऽ कखनहु गैस उठै सकै छी कखनहु नहिओँ उठा सकै छी पइसाके अभावमे दिक्कत होइए गैस एजेन्सीवला कोनो जानकारी नहि दैए जे अहाँ एना करू अहाँके सब्सिडी नहि आबैए जँ आएत से ओकर कोना कि कएल जएतै से एहि विषयके जानकारी हमरा सभकेँ होना चाही कोनो सुविधा हमरो सभकेँ मिलना चाही कोनो सुविधा नहि मिलैए